कच्छ ज़िले में मिलणु वारा स्थानीय साधन जेके आहिनि परिवहन जा उहे नंढे खां हूंदे नंढे खां वठी वॾे ताईं सभु आहिनि जीअं त टू व्हीलर आहिनि ऑटोरिक्शा आहे ऐं थोरो उन खां वॾे में वॾो वॾा छकड़ा आहिनि बसूं आहिनि रेलगाॾियूं आहिनि ऐं प्लस असांजे नंढे से ज़िले में एयरपोर्ट बि आहे जंहिंसां हवाई यात्रा करण बि सहुली थींदी आहे दैनिक जीवन में जीअं ॾिठो वञे त दैनिक जीवन में सभिनी खां वधीक में वधीक यूज़ थे अॼुकल्ह टू व्हीलर थी विया आहिनि छोजो ॿार जीअं ई अरिड़हं साले जा थियनि था त माइटु उन्हनि खे पंहिंजो व्हीकल वठी ॾियनि था जीअं उन्हनि खे स्कूल ताईं कॉलेज ताईं ट्यूशननि ताईं अचनि वञण में टाइम जी सहुलत थिए हू पंहिंजे टाइम ते अची वञी सघनि त इन खां पोइ जेको आहे उहे मिडिल क्लास वारा जेके आहिनि उहे पंहिंजो कमु ऑटोरिक्शा में पताइनि था किथे दूरि थोरो परियां वञिणो आहे ऐं उन खां सवाइ छकड़ा आहिनि जेकी बि थोरा वधीक डिस्टेंस ते हलंदा आहिनि सत अठ किलोमीटर हलनि त उहा असांखे ॾह पंद्रहें मिंटे में पहुचाए छॾींदा आहिनि जेके नौकिरी कनि था प्राइवेट नौकिरियूं उन्हनि जे लाइ बसूं आहिनि प्लस जंहिं असांखे हिकिड़े ज़िले मां ॿिए ज़िले में वञिणो आहे असांखे त उन जे लाइ रेलगाॾियूं पिणु आहिनि ऐं जंहिं असांखे एमरजेंसी आहे त उन जे लाइ एयरपोर्ट आहिनि हवाई यात्रा बि करे सघो था